اپنے شوہر کے ساتھ جانے میں بہت اچھا لگتا ہے مارکیٹ اور کرنے میں اچھا لگتا ہے پٹنہ جاتے ہیں اور کھگریا جاتے ہیں مارکیٹ کرتے ہیں بہت مستی موج سے جاتے اور آتے ہیں اور کھگڑیا اور وہاں بختیار پور جاتے ہیں خوب اچھا لگتا ہے سامان سب لیتے ہیں اور آتے ہیں بہت بڑھیا بڑھیا پیارا پیارا سامان سب لاتے ہیں جاتے ہیں مانسی جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور آتے ہیں بہت مزہ آتا ہے خوب بڑھیاں سامان وغیرہ سارا چیز سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ساتھی سہیلی سب مل کر کھیلتے دھوپتے ہیں اور آتے ہیں خوب بڑھیا بڑھیا لگتا ہے دیکھنے میں کہ ہاں یہ جگہ بہت اچھی ہے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں گئے ہم لوگ دیکھنے کے لیے وہاں لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار سویرے آتے ہیں جا کر کر سفر کرتے ہیں اور آتے ہیں بہت اچھا اپنے سب مل کر سفر اپنے سوہر کے ساتھ جا کر کھیلتے دھوپتے ہیں اور آتے ہیں خوب اچھا لگتا ہے دیکھنے میں گئیں پٹنہ گئیں وہاں گئیں خوب بڑھیا سر دیکھے اور آئیں